हमर इलाकामे तऽ ओना बहुत प्रसिद्ध इस्कुल सभ अछि जेनाकि रिजनल भेल ट्रिनिटी भेल दार्जलिंग भेल प्रिन्स पब्लिक इस्कुल भेल जे बहुत इस्कुलसभ अछि लेकिन ई नया पर ई पाँच साल भेलैए जे एकटा ग्रीन हिल हमरासभके नजदीकमे बहुत पैघ इस्कुल खूजलए जेकि ओहिमेके शिक्षण संस्थान बहुत नीक अछि ओतय किछु टीचर बाहरोसँ आयल छथिन आओर किछु टीचर एम्हरोके छथिन जे बहुत गुणवत्ता छथिन आओर पढ़ाइ बहुत नीक छै ओहि इस्कुलके व्यवस्था बे बहुत नीक छै आओर ओहि इस्कुलके सभ किछु हमरा नीक लगैए तैँ हमरो बच्चा ओहीमे पढ़ि रहल अछि आओर अक्सर नजदीकके गामके सभ बच्चा ओहीमे पढ़ि रहल छै जे ओ ओहि सभ इस्कुलमे पढ़ि रहल छलए सभ एहि इस्कुलमे एडमिशन करेने अछि आओर एहि इस्कुलके पढ़ाइसँ आओर एकर व्यवस्थासँ सभ सन्तुष्ट अछि